ठण्डाके मौसममे छै जानवरके जे सुबह सुबह चरबैले निकालबऽ तऽ ओ जेबै नहि करतऽ भिजल घास रहै छै खाए पिएमे दिक्कत होइ छै भिजल रहल तऽ ओकरा मुँह लारैमे नहि बनै छै ठण्डा लागै छै बस हटि गेल आओर छै जे तब वएह खाली तनि घरपर रहबहो तनि मेहनति बेसी करै पड़तऽ आओर कुट्टी काटै पड़तऽ भुस्सा मिलाबऽ पड़तऽ घट्ठा मिलाबऽ पड़तऽ आओर छै जे गरमिओके मौसम हो जाइ छै जे सात बजे आठ बजेसे पहिले अगर चराइके नहि लाहो तऽ ठीक छऽ ओकर बाद ओ जाइओलए नहि गरमी हो जाइ छै धूप हो जाइ छै ओहिलेके नहिओ जाइलए नहि चाहै छै आओर ठण्डाके मौसममे छै जे ठण्डाके मौसममे धूप उगतऽ तब तऽ बढ़िआँ छऽ जे ओ आर जेतै चरि उरिके अएतऽ अप्पन खइतऽ पितऽ तब मेहनति कम लगतऽ आओर गरमीके मौसममे जानिते छहो जे बारह बजेके बाद जे चरतै चरतै दुपहरमे फेर चरबैले जाइ पड़ै छै आओर ठण्डीमे छै जे सुबह दुपहरेमे लऽ जाहो सुबह आओर शाममे नहि लै जाहो आओर छै जलवायु खराब हो जाइ छै मौसम खराब हो जाइ छै तब बारिशके मौसम हो जाइ छै तऽ ओहो बारिशोमे नहिए तोरा चरबैले लै जेबहो आओर छै जादे हवा भी होइ छै जेना अथी हो जाइ छै अन्हड़ बिहाड़ि आबै छै तऽ ओहोमे ओकरा नहिए जा सकै छहो चरबैले बाजार आरमे छै जे प्लास्टिक आर फेकल रहै छै चरबैले जेबहो एक दुइगो पन्नी तन्नी खा जेतऽ आओर तब बेमार पड़ि जेतऽ आओर बेमार पड़ि जेतऽ तऽ ओकरा छै जे तबिअत गड़बड़ा जाइ छै तऽ खरचा भी लागि जाइ छै ओतने आओर बेमार होतऽ तऽ जल्दी इलाज होइ नहि छै ओकर इलाज होइ छै फेर दवाइ सुइआ होइ छै सब खरचा भी लगै छै आओर परिवर्तनके कारण कनि दिक्कत हो जाइ छै आओर बस किछु नहि छै एतने छै